रांदि रमण सां गाव जे माण्हुनि खे इलाही लाभ ऐं फ़ाइदो थींदो आहे जीअं की जेके बि माण्हू रांदि रमनि था उन्हनि जो सरीरु सुठो रहंदो आहे उन्हनि खे कहिड़ी बि बीमारी कान थींदी आहे ऐं वज़न बि नियंत्रण में रहंदो आहे ह्रदे जी हाड जी कोई बीमारी कानि थींदी आहे शरीर जा हटका मज़बूत थींदा आहिनि ऐं मन खे शांती बि मिलंदी आहे जेके माण्हू सभु गॾु थी रांदि रमंदा हुजनि हुन सभिनी जा फ़ाइदा बि आहिनि जीअं की रांदि जे बहाने सभु गॾु थियनि था त सभु सभिनी जा सबंध सुठा ठहंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि रांदू रमण सां सभिनी रांदुनि जो अनुभव बि थींदो आहे ऐं घणी दफ़ा सुठो रमण वारनि खे राजकीय लेवल ते ऐं राष्ट्रीय लेवल ते रमण जो मौक़ौ बि मिलंदो आहे इअं उन्हनि खे आवक जो बि स्त्रोत जनरेट थींदो आहे